हा मां असांजी सिंधी गाइका बेबी लता खे साम्हूं ॻाईंदे ॾिठो आहे उन जो आवाज़ि ॾाढो वणदंड़ आहे जेकॾहिं ज़िंदगीअ में मूंखे साम्हूं ॻाईंदे ॾिसणु चाहींदसि त उहा आहे अलका याग्निक छाकाण त उन जो आवाज़ ॾाढो मिठो आहे